जेना कि ओला सब होइ छै ओइमे हमराअरके पता चलै छै की कहीं जाइला जे छै आसान होइ छै किआकि ओ जे छै तुरन्त आबै छै आओर हमराअरके स्टेशनपर जल्दी जाइके छोड़ि दै छै